सिंधी भाषा असांजे राज्य में वधीक ॻाल्हाइ न वेंदी आहे सिंधी स्कूल इन दिल्लीअ में कोइ सिंधी स्कूल आहिनि ई कोन्ह जिते सिंधी सेखारी वञे अगरि हिकु अधि स्कूल आहे बि त उते सिंधी सुठी सेखारी न वेंदी आहे असां महाराष्ट्र मां मां सिखी आई हुयमि मुंहिंजो स्कूल सिंधीअ में हुयो ऐं मां नंढे हूंदे खां सिंधी पढ़णु सिखी आहे पर हिते कोइ बि अहिड़ी व्यवस्था न आहे की असां ॿारनि खे सिंधी पढ़ाए या सेखारे सघूं स्कूल में हिकु भाषा सिंधी हुजण जरूरी आहे पर हिते कोइ बि कोइ बि अहिड़ी सुविधा न आहे की असां ॿारनि खे सिंधी सेखारे सघूं इन करे असां घर में ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हाए ई न सघंदा आहियूं ॿारनि सां असांखे हिंदीअ में ई ॻाल्हाइणो पवंदो आहे अॼुकल्ह जा ॿार त बिल्कुल सिंधी सम्झी ई नथा सघनि असां पाण में वॾा सभु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं पर ॿारनि खे ॻाल्हाइण सिंधी सेखारण ॾाढो मुश्किल आहे इन करे ॿार सि हिंदीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि ॿारनि खे सिं सिंधीअ में मज़ो ई न इंदो आहे ॻाल्हाइण में अगरि स्कूलनि में सिंधी भाषा जरूरी थी वञे त असांजे लाइ इहो आसान थी वञे की असां पंहिंजे ॿारनि खे कुझु त सिंधी सेखारे सघंदासीं पर असांजे लाइ इअ सुविधा दिल्लीअ में मिलण ॾाढी मुश्किल आहे स्कूल में कंहिं बि स्कूल में अ सिंधी भाषा जो कोई सब्जेक्ट ई कोन्हे सिंधी भाषा सेखारण जो ॿियो कोई ज़रियो कोन्हे की किथे बि कोई एक्स्ट्रा कुझु एक्टिविटी हुजे या कोई कोर्स हुजे जाते असां ॿारनि हीअ सिंधी सेखारे सघूं त ॿारनि खे कुझु सम अ सिंधी सम्झि में ई न इंदी आहे की असां छा था ॻाल्हायूं इन करे ॿार खे ॿार सिंधी ॻाल्हाइण में झिझकंदा आहिनि